नमस्ते जी अंजी अंजी भैया यार कम्म यार जेल्लै बोलगे उसलै आई जाह्गे अस कल्ल कोलै सबैह्रे शामीं केह् कुद्धर आना कुद्धर ऐ कठुआ कठुआ बड़ी दूर ऐ कुदै लाह्गे ऐनी घर ते ठीक ऐ ते तुस ओह् करी ओड़ेओ अपना एड्रेस मिगी भेजी ओड़ेओ अपना कल्ल शामीं शामीं पुज्जी जाह्गा में ट्रांसफॉर्मर थुआढ़े घरा लागै जां दूर ऐ मतलब कनेक्शन सैकेंड कनेक्शन थ्होई जाङन अग्गें गै चलो ठीक ऐ फिर पुज्जी जाह्गे ओके बॉय